मां कोमर्स फिल्ड खां बिलोंग कंदी आहियां और मां ट्वैल्थ ताईं स्टडी कंपलीट करण खां पोइ मुंहिंजो इंट्रैस्ट कोमर्स फील्ड में ई वधीक हुयो त पोइ मां सोचियो और मूंखे बि अञा हुअंई बि हमेशह खां फाइनेंस और अकाउंटस फील्ड में ज्यादा इंट्रैस्ट हूंदो हुयो और कोमर्स फिल्ड में त हीअ ॿ सबजेक्ट्स ज्यादा मैटर कंदा आहिनि त और मुंहिंजो एम आहे सीए ठहण मां फिल्हालु में सीए जी पढ़ाई थी कयां त मां ट्वैल्थ खां पोइ सीए स्टाट करण जो सोचियो जेंहिंखां जंहिंमें सीए जो मतिलबु त मां ॿुधाए छॾियां सीए जो मतिलब हूंदो आहे चार्टड अकाउंटंसी कोर्स ठीकु आहे इहो कोर्स ॾिसूं न त जाम डिफीकल्ट्स कोर्स मञियो वेंदो आहे हिन में ॾाढो एफट्स खपनि ॾाढा हाडवक खपनि ॾाढो कुझु छा असांखे त्यागु करिणो हूंदो आहे इन कोर्स खे कम्पलीशन करण लाइ असांखे पंहिंजी इच्छाऊं पंहिंजा टूर्स पंहिंजी पिकनिक्स पंहिंजी ट्रिप्स पंहिंजा फैमिली फंक्शंस पंहिंजा बडे फेस्टीवल्स सभु कुझु साइड में रखे करे सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करिणी हूंदी आहे एफट्स लॻाइणा हूंदा आहिनि जाम हाडवक करिणो हूंदो आहे त ई तव्हांखे इन कोर्स में सफ़लता मिलंदी आहे त ई तव्हांखे हिन कोर्स जी डिग्री मिलंदी आहे हाणे मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां की इहो कोर्स तव्हां शुरू कीअं था करे सघो जीअं हाणे तव्हांजो ट्वैल्थ थियो त ट्वैल्थ खां पोइ तव्हांखे हिक एक्ज़ाम ॾेयणी हूंदी आहे जंहिंजो नालो हूंदो आहे सीपीटी सीपीटी एक्ज़ाम माने ट्वैल्थ खां पोइ ट्वैल्थ खां पोइ टे महीननि जो तव्हांखे टाइम पीरियड हूंदो आहे टे महीने तव्हांखे सीपीटी जी पढ़ाई करिणी हूंदी आहे सीपीटी में चारि सबजैक्टस हूंदा आहिनि मैथस इकनॉमिक्स अकाउंट्स और इंग्लिश और सीपीटी एक्ज़ाम मल्टीपल चॉइज़ कोशंस बेस्ड हूंदी आहे मतिलब उन एक्ज़ाम में हीअ हूंदो आहे तव्हांखे हिकु प्रश्न ते चारि ऑप्शन ॾिनल हूंदा आहिनि चारि ऑप्शननि में तव्हांखे हिक सही ऑप्शन चूज़ करिणो हूंदो आहे ठीकु आहे त सीपीटी एक्ज़ाम क्लिअर करणु थोरो ईज़ी आहे अॻ तव्हांजी स्टेज खां हीअ स्टेज थोरी ईज़ी हूंदी आहे सीपीटी जी एक्ज़ाम हूंदी आहे टोटल ॿ सौ माक्स जी हुन में तव्हांखे पास थियण लाइ सौ मार्क खपंदा आहिनि अगरि तव्हांखे सौ खां घटि था अचनि निनयानवे बि था अचनि हिक मार्क बि घटि थो अचेव त तव्हां फेल घोषित थींदा आहियो तव्हांखे सीपीटी पास थियण लाइ डोट सौ मार्क खपनि ठीकु आहे मूसां गॾु हीअं थियो हुयो मां सीपीटी पहिंरे एटैंप्ट में ई पास थी वयमि मूंखे हिक सौ छवीह मार्क आया हुया पर मुंहिंजी जेकी फ्रैंड हुई हुनखे ॿियानवे मार्क आया हुयसि हुआ अठनि मार्कनि खां सीपीटी रहिजी वई हुई तो हुन सीपीटी जो सेकिंड अटैम्पट ॾिनो हुई सेकिंड अटैम्पट तव्हांजो ईंदो आहे छह महीननि खां पोइ मतिलबु तव्हांजी हिक ई हिक सीपीटी जे एक्ज़ाम मई महीने में थींदी आहे अगरि तव्हां हुनमें क्लिअर नथा थियो त तव्हांजी ॿी एक्ज़ाम छह महीननि खां पोइ यानि अ डिसैंबर महीने में ॿी एक्ज़ ॿियो अटैम्पट सीपीटी जो थींदो आहे हीअं तव्हांखे हिक हिक एक्ज़ाम छह अटैम्पटनि ॾई था सघो था मतिलब तव्हां सीपीटी अगरि क्लिअर नथा थियो त तव्हांखे छह अटैम्पट अथव सीपीटी क्लिअर थियनि लाइ पर मां पहिंरे अटैम्पट में ई क्लिअर थी वई हुयमि मूंखे हिक सौ छवीह मार्क आया हुया त पोइ मां अॻितां जी पढ़ाई शुरू कई हुई जॾहिं तव्हां हिक स्टेज मतिलब सीपीटी जे एक्ज़ाम क्लिअर था थियो हुन खां पोइ तव्हांखे आइपीसीसी जी एक्ज़ाम ॾेयणी हूंदी आहे आईपीसीसी जी एक्ज़ाम में ॿ ग्रूप हूंदा आहिनि ग्रूप वन ग्रूप टू ग्रूप वन में चारि सबजेक्ट हूंदा आहिनि ऐं ग्रूप टू में चारि सबजेक्ट हूंदा आहिनि कुल मिलाए करे आईपीसीसी जे कोर्स में अठ सबजैक्ट हूंदा आहिनि मूंखे पाण खे ग्रूप टू वधीक ईज़ी लॻंदो हुयो ग्रूप वन खां बि ग्रूप वन थोरो मूंखे हाड लॻंदो हुयो छोकी उनमें प्रैक्टिकल सबजेक्ट वधीक हूंदा हुया और ग्रूप टू मूंखे थोरो सवलो लॻंदो हुयो छोकी हुनमें चारि सबजेक्टनि मां टे सबजेक्ट त थैरोटिकल सबजैक्ट हूंदा हुया ग्रूप जॾहिं मां आईपीसीसी मां आयमि मूंखे चोवीहनि कलाकनि मां सोरहां घंटा पराए पढ़ाई करण जाम जरूरी हुई जाम मान जाम जरूरी हुई सोरहां घंटा अगरि तव्हां पढ़ाई कयो था सीए कोर्स में त ई तव्हांजी पढ़ाई सफ़ल मञी वेंदी आहे अगरि तव्हां सम्झंदो की चारि पंज कलाक मां पढ़ी वठां और उहो इनफ आहे त तव्हां हिकदमि ग़लति फहिमी में आहियो इहो सही कोन्ह आहे अगरि तव्हांखे आईपीसीसी जा बई ग्रूप क्लिअर करिणा आहिनि त पंद्रहं कलाक सोरहां कलाक पढ़ाई जाम जरूरी आहे मां पहिंजो स्कैडयूल ठाहे छॾियो हुयो की मूंखे ॾींहं जा अठ घंटा सूमणो आहे और बाक़ी जा सोरहां करा कलाक सिर्फ पढ़ाई करिणी आहे मां सुबुह जो उथंदी हुयमि साढी चंई बजे ब्रश करे मां पढ़ाई ते वई रहंदी हुयमि मुंहिंजो टार्गेट हूंदो हुयो की रोज सुबुह जो पंजे खां छह ताईं हिकु कलाकु मां जेको कल्ह पढ़ियो आहे उनजो उनजो मां सुबुह जो रोज हिकु कलाकु रीवीज़न कयां छोकी मूंखे पाण खे पर्सनली हीअं लॻंदो आहे की अगरि त सुबुह सुबुह जो कुझु चीज़ तव्हांजी पढ़ाई मां रीवाइज़ था कयो त हुओ तव्हांखे वधीक यादि रहंदो आहे और मूंसां हीअंई थींदो हुयो मां जेको सुबुह जो पढ़ंदी हुयुमि न हो मूंखे इलाही ॾींहं यादि रहंदो हुयो जेकी उहेई चीज़ आहे अगरि मां मंझदि जो पढ़ां त मूंखे एतिरो यादि न रहंदो हुयो इन लाइ मां स्कैडयूल ठातो हुयो की मां रोज सुबुह जो हिक कलाकु रीविज़न कंदमि हुन खां पोइ मां ट्यूशन वेंदी हुयमि पंज कलाक मुंहिंजी ट्यूशन हलंदी हुई सते खां ॿारहे बजे ताईं हुन खां पोइ मां लंच करे साढी ॿारहे खां साढी अठे बजे ताईं शाम जो मां लाइब्रेरी में हूंदी हुयमि लाइब्रेरी में पढ़ाई कंदी हुयमि ऐं साढी अठे बजे घर अचनि खां पोइ डिनर करे वोक करे सूम्ही पवंदी हुयमि ॾहे बजे ताईं वरी चारि बजे उथंदी हुयमि चारि बजे फ्रैशनअप थी करे पढ़ाई ते वेही रहंदी हुयमि हीअं मुंहिंजे लगातार छह महीना स्कैडयूल हलो हुयो त वञी करे मां आईपीसीसी जो ग्रूप वन क्लिअर करे सघी हुयमि पर ग्रूप टू मूंखां क्लिअर न थी सघियो हुन टाइम ते पोइ मां ग्रूप टू लाइ पढ़ाई करण शुरू कई वरी मुंहिंजो स्कैडयूल हीअंई रहियो और ॿी ॻाल्हि मां तव्हांखे हीअ ॿुधाए सघां की पढ़ाई सां गॾ गॾ तव्हांखे आईपीसीसी में टेस्ट सीरीज़ जॉइन करण बि जाम जरूरी हूंदो आहे तव्हां पढ़ी त वठो था पर तव्हां टेस्ट ॾींदव पेपर सोल्व कंदव वधीक में वधीक पेपर सोल्व कंदव त तव्हां वधीक सम्झि में पवंदो की तव्हां कहिड़ी चीज अचे थी कहिड़ी चीज न अचे थी कोई चीज़ तव्हांखे नथी अचे त तव्हांखे हुन खे वधीक प्रैक्टिस करिणो आहे और आईपीसीसी जा जेके पेपर हूंदा आहिनि न उहो जाम लेंदी हूंदा आहिनि मतिलब चारि घंटनि जो टाइम हूंदो आहे न पर पेपर लेंदी हूंदा आहिनि की तव्हांखे चारि घंटा बि पूरा न पवनि हिन लाइ तव्हांखे टेस्ट सीरीज़ जॉइन करण जाम जरूरी आहे वधीक में वधीक पेपर सोल्विंग जाम जरूरी आहे तव्हांखे पास्ट जा पेपर सोल्व करणु खपनि टेस्ट सीरीज़ जॉइन करिणी खपे अ एमटीपी हिक मिलंदी आहे स्टडी मटिरीयल इन्सटीटयूट मां उहो तव्हांखे सोल्व करणु खपे बार बार रेगुलर बेसिस ते त ई तव्हांजो पढ़ाई सफ़ल मञी वेंदी आहे पोइ मां ग्रूप टू जी पढ़ाई चालू कई मां सेम स्कैडयूल रखियोमास सौरहां घंटा पइढ़ाई कंदी हुयमि टेस्ट सीरीज़ जॉइन कई मां वधीक में वधीक पेपर सोल्व कंदी हुयमि पर किथे ना किथे मुंहिंजा एफट्स घटि रहिजी विया मुंहिंजो सैकिंड अटैम्पट में बि ग्रूप टू सो अ निकिरी न सघियमि मां मुंहिंजो ग्रूप टू रहिजी वियो हुयो मां पास न थी सघी हुयमि उन खां पोइ कुझु टाइम पीरियड खां पोइ मुंहिंजे लाइ रिश्ता अचनि शुरू थिआ हुया और हिक सुठो रिश्तो अची वियो त मुंहिंजे घर वारनि मुंहिंजी शादी कराए छॾी हुयमि पर शादी त थी वई मुंहिंजी पर मुंहिंजी पढ़ाई छॾण जी इच्छा न हूंदी हुई पर मूंखे ससुराल वारा एतिरा सुठा मिलिया जे मूंखे जाम स्पोट कयूं मूंखे पढ़ाई में जाम स्पोट कयूं पढ़ाई में या हर ॻाल्हि में मूंखे अॼु ताईं बि जाम स्पोट कंदा आहिनि उन्हनि मूंखे साम्हूं खां चयो हुयो की तव्हां पढ़ाई न छॾिजो तव्हां पढ़ाई कंटीन्यूं रखिजो शादी खां पोइ बि कंटीन्यूं रखिजो और तव्हांखे जेतिरो बि पढ़िनो आहे जेंसि ताईं बि पढ़िनो आहे त तव्हांजी इच्छा सां पढ़िजो मुंहिंजी शादी थी वई कुझु टाइम खां पोइ मां पढ़ाई वापसि चालू कई मां आईपीसीसी जो ग्रूप टू ॾिनो ग्रूप टू बि मुंहिंजो ग्रूप टू जी पढ़ाई मां हिते शादी खां पोइ शुरू कई मां हिते क्लासिस बि लॻाया पर मुहिंजा एफट्स घटि रहिजी विया किथे न किथे जंहिंजे करे मुहिंजो ग्रूप टू क्लिअर न थी सघियो हुन खां पोइ मां थड अटैम्पट न ॾिनो और मां सीए ड्रोप करे छॾियो पर मां अॼु ताईं बि एतिरा माण्हू ॾिठा आहिनि की हो जाम मतिलब केतिरा बि हुननि खे एफट्स लगनि की हुननि खे पंजा अटैम्पट्स लॻी वञनि छह अटैम्पट्स लॻी वञनि उहो सीए नथा छॾनि मुहिंजे पंहिंजे फ्रैंडस ग्रूप में अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके छह छह अटैम्पट ॾेई चुकिया आहिनि अॼु ताईं आईपीसीसी कोर्स जा या सीए फाइनल कोर्स जा जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो की आईपीसीसी में ॿ ग्रूप हूंदा आहिनि ग्रूप वन और ग्रूप टू हीअं ई सीए फाइनल जो कोर्स हूंदो आहे जीअंई तव्हां आईपीसीसी जो ग्रूप टू क्लिअर थी वेंदा आहियूं त तव्हांजी लास्ट स्टेज हूंदी आहे सीए फाइनल जी स्टेज सीए फाइनल में बि ॿ ग्रूप हूंदा आहिनि ग्रूप वन ग्रूप टू उनमें बि ग्रूप वन में चारि सबजेक्ट हूंदा आहिनि और ग्रूप टू में बि चारि सबजेक्ट हूंदा आहिनि पर एतिरी लेवल ताईं पहुचण लाइ तव्हां जाम एफट्स खपनि तव्हांखे ॾाढो स्ट्रगल करिणो हूंदो आहे तव्हांखे हर ॾींहं भुलजी करे हर इंपोटैंट हर स्पेशल ॾींहं भूलजी करे तव्हांखे सिर्फ़ और सिर्फ़ हिक रूम में बंदि थी करे पढ़ाई करिणी हूंदी आहे तव्हांखे राति ॾींहुं हिक करे करे पढ़ाई करिणी हुइ हूंदी आहे तव्हांजो बडे हुजे कोई ॻाल्हि न आहे दीवाली आहे कोई ॻाल्हि न आहे होली थी अचे कोई वांदो न आहे तव्हांजे फैमिली मैंबर्स जो बडे आहे कोई वांदो नआहे तव्हांजे घर में शादी आहे कोई वांदो न आहे हीअ सभु ॻाल्हियूं हीअ सभु फैस्टीवल्स हीअ सभु बडे वग़ैरह कोई मैटर न कंदा आहिनि अगरि तव्हां सीए जी पढ़ाई था कयो त हिक दफ़ो तव्हां सीए ठई वञो हुन खां पोइ तव्हांजी लाइफ सेट हूंदी आहे सीए ठहण खां पोइ एतिरो स्ट्रगल कोन्हे जेतिरो सीए जी पढ़ाई में स्ट्रगल आहे सीए जी पढ़ाई जे टाइम ते अगरि तव्हां ओतिरो स्ट्रगल ओतिरा एफट्स ओतिरी ई निंड घटि कयो था त ई तव्हां सीए ठही था सघो न त मां वांङे त तव्हां ड्रोप करे वेही रहंदव पर हुन खां पोइ तव्हांखे रीग्रैट ई थींदो रहंदो की काश मां पढ़ी वठां हा काश मां अॼु सीए हुजा हा मुंहिंजी पंहिंजी इंडिपेन्डेंट लाइफ शुरू हुजे हा त हो पोइ रीग्रैट करण खां सुठो तव्हां हाणे ई एफट्स विझो हाणे ई स्ट्र्रगल कयो निंड अॼु घटि करे वठो सीए थियण खां पोइ ओतिरी ई निंड तव्हां करे था सघो सुकून वरी निंड तव्हां करे सघो था उहो वधीक इंपोटेंट हूंदो आहे